ہیلو گڈ مارننگ گڈ مارنںگ آپ ڈاكٹر منصفہ بات كر رہی ہیں مجھے ہے نا كل رات سے بہت سر میں درد ہو رہا ہے آنكھوں میں بھی درد ہو رہا ہے اور بہت اُلجھن سی لگ رہی ہے مطلب عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں دماغ میں جی جی میں نے كل كول ڈرنک آئس كریم وغیرہ لے لی تھی تو آ تو آپ كا كلینک كہاں ہے جی جی تو وہیں آنا ہے مجھے تو اگر میں اِس سے بھی صحیح نہیں ہوئی تو پھر جی ٹھیک ہے میرے وہیں بس سر میں درد تھا آنكھوں میں درد تھا اور اُلجھن سی ہو رہی تھی مطلب كچھ بھی اچھا سا نہیں لگ رہا تھا من میں عجیب عجیب سے خیالات ہو رہے تھے تو میں كیا تو كیا میں فین میں رہ سكتی ہوں چلیے ٹھیک ہے اوكے اوكے اللہ حافظ